हेलो ओ जे ऊषा बला पँखा एकटा पठेने रही पाँच साल तक चलल लेकिन ओकर बादमे आब ओ गड़बड़ा रहल है पँखा घटिया जेकाँ बुझना जाइया कारण जे थोड़ेक दिन जे चलल ओ कन्डिशनमे तेकर बादमे आब फेर ओहिना गड़बड़ अछि बिजली बड्ड खा रहल अछि